औ बे सक्रचिला होननाय जायगाया बेजोंनो मोनना अ औ ओ औ जायगाफ्रा जायगाफ्रा मोजां नामा आं नै दोनैसो फैदों औ औ औ औ औ माबाफोर मेला बायदिसिना जायो नामा बेजों औ औ औ औ हाब हाब मोजांथार नामा दैबाज्रुम बायदिसिना फोर दं नामा हाबाब औ औ औ औ आं दा नै बेथिंनो थांनो एसे खबर मोनदों नालाय आंबो आंबो फ्राय गोजाननिसो खाथिनि नङा औ दा दा दा बेरायनाय सम नङा नामा बिदिनो अ औ औ औ औ औ बिरात मो औ औ दिबलाया मोजां ए अ औ औ बे माबा नाव जावलाय लायग्राया औ औ औ ओमफ्राय लामायासो अबेजों मोनथाय

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ थांबानो नुयैखागोनना ओरै बेजों थांबाय थाबानो

औ औ औ दे

औ औ औ औ औ औ दे होनबा थेंकिउ दे आदा दे